आङो दा जिउ खांनो थाखाय जोङो माय गायनो गायनानै फार्सआव खोथिया फोग्रोयो बेनि थाखाय उनावहाय फुनानै फुखांनायनि उनाव गाइयो गाइखांनायनि उनाव देरै देरै देरनानै नैबे हानाय समाव हाखाङै हाखांनानै मारा होनानै जोङो लामनानै जोङो बिदिनो मिलआव हैसै बा न'आव सौनानै जोङो ओंखाम बानायनानै संनानै जायो बिजोंनो जोङो जिउ खाङो फिसा फिसौ फेदेरो फोरोंलाङो बेखौनो एसे एनै मावै दाङै मैगं थाइगं गायनानैबाबो जोङो फिसा फिसौखौ फोथांलाङो बा फोरोंलाङो जोङो दा जेबो गैया गैनाया न'फ्रावबो होमबाबो जोङो फिसा फिसौ फोथांलांनो थाखायनो जोङो हाजिराबाबो मावनाय जायो एसे एनै न'खरफ्रावबो मैगं थाइगं गायनानै फानलु फानला खालायनानै जोङो मावनाय जायो जों लेखा फोरोंनायाव थाइसे थाइनै मोनबाबो जोङो फिसाफोरनो लेखा बायनाय फावथेन बायनाय बिनि थाखाय जोङो मावनाय जायो आरो जोंहा बिजोंनो जिउ खांनो थाखायनो थाखा एसे मोनगौबा साननानै जों एसे एनै मावयो दाङो जेब्लायबो सानफा एफा मावनानै जानानै जिउ खांनाय जायो आरो जोंहा जोंनि न'खरखौ फोथांलांनो थाखायनो जोङो बोसोरै माय गायनाय जायो आरो माय गायनानै माइ गायबाबो जोंनि एसे एनै फानलु फानला थाफायो मैगं जिखि मोना फोरलाबाबो जिंखाबाबो बा आबर थारुनबाबो गायनानै जों बोखांनानै फाननानै बिदिनो जिउ खाङो फिसाफोरखौ फेदेरो फोलावो फोरोंलाङो बिजोंनो जों जा मोनो बेखौनो फिसाफोरनो होनसै आरो जोंबो एसे एनै मावनानै जालांसै जोंहा मावनाय दांनाय मेंनाय बेखौ दोननानैबाबो जोङो मावसै आरो जों सानाय सुनायब्लाबो हब्लाबो जों एसे मुलि थरसे जानानैबाबो जोङो मावयो लोमजाबाबो साबाबो गला जाहैबाय जोङो मावनायाव जिउ खांनो थाखायनो जोंहा जेब्लायबो मावनांगौ जाहैबाय खामानिखौ जोंनि मावनायाव सानाय सुनाय जाब्लाबो जोङो हौवा सासे हिन्जाव सासे मावनानै थाखा फैसा एसे एनै बुथुमनानै जोङो एसे फिसा फिसौफोरखौबो फोरोंलाङो जों जोंहा जों मावनायाव साबा सुबाबो जेना जेननाया जों मावखायो बे मावनाय बेलायाव जोंहा एसे एनै लोमजाबाबो जों मुलि जानानै मावनाय जायो आरो जों ओरैनो थानानैबो लाब गैखाया फिसाफोर फिसाफोरखौ फोरोंनो थाखायनो जोंहा जों मावनायखौ जेब्लायबो गारा आङो नैबे जि दानायफ्रावबो बेखौ माखासे फानसै माखासे गाननाय न'आव दोननायसै बिनि थाखायनो फिसाफोरखौ फोरोंलाङो एसे एनै बिजोंबो जों गाननाय जोमनायबाबो जों बै एसे एनै मैगं मैला फाननानै मै खुन्दुं एरि लाबोनानै न'आव दाफैनानै जों माखासे फाननाय माखासे न'आव दोननाय बिजोंनो एसे न'खरखौ फोसाबलांनाय जायो आरो गाननाय जोमनायखौ गथ'फोरनो माखासे गाननाय जोमनाय बायसै माखासे न'आव फैसा एसे एनै माखासे फाननानै माखासे न'आव दोननायखौनो जों गानसै जोमनोसै जानाय लोंनायावबो जोङो एसे एनै साफा लाखिनांगौ जाहैबाय दैफोरखौ मोजाङै साफा खालायनानै लोंनाय जायो जोङो सङो खावयो मैगं थाइगं बुथुमनानै ओंख्रि संनानै गथ'फोरखौ फोथाङो जाहोनानै बिनिफ्राय ओंखाम जाहोखांनानै जोङो स्कुल थाइम जायोबा थिनहरनोसै आमफ्राय फैनानै जोङो न'खरफ्राव स्कुल गबोनानै फैनानै जोङो गथ'फोरखौ साफा लाखिनानै जोङो मोजाङै जोथोन लायो जेरै उन्दैफोरखौ लेथ्रा दोनो बाद मानसिया लोरबां जालाङो बिनि थाखाय जोङो साफा लाखिनो थाखाय जों थुखैनानै दोनो आरो उन्दैफोरखौबो बिनि थाखायनो जोङो बेफोरजोंनो मोजां खालायनानै जिउ खाङो गोजोननाय फैयो जोंहा जेब्लायबो खामानि दामानि मावनाय जायो बिनि थाखाय जों अरायबो सांग्रां जानानै थानो खावलायो मानसिफोरखौबो जोंहाबो न'खराव फिसाफोरनि थाखायनो मावनाय दांनाय खालायलांनाय जायो आरो जोङो जानाय लोंनायावबो एसे मोजां जानांगौ जाहैबाय साफा लाखिनो थाखाय जिउ गावबा गावनि जिउखौ लाखिनो थाखाय जेब्लायबो दुगैस्रां लोबस्रां थानांगौ जानाय लोंनाय मोजाङै सिखोन साखोन खालायनांगौ जोंनि मावनाय दांनायाबो सिखोन साखोनै जालांनांगौ जाहैबाय जेब्लायबो जोंखौ मानसिफ्रा बुङो लेथ्रा थानाङा होननानै बेखायनो जोंबो साब्रोन थानानै खामानि मावनानै जालाङो जों जिउ खांनो थाखायनो जोंहा जेब्लायबो खामानि दामानि मावनाय जायो बिफां गायगोन मैगं थाइगं गायगोन बिन जोंनो जोंहा फानलु फानला खालायनानै जिउ खाङो आरो जेब्लायबो